हमारे इलाके में हवा बद बदलते हुए हवा पानी हमारे कृषि को बहुत ही तरह से प्रभावित करता है जैसे बाढ़ का का जैसे बाढ़ बाढ़ भी हमारे कृषि को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है बाढ़ आने पर जगह जगह जो फ़सल लगाई जाती है ओ वह क्षति हो जाती है कभी कभी बाढ़ का पानी घर में घुस जाता है तो कभी खेतों में घुस जाता है तो कभी रोड पर आ जाता है इससे हमें बहुत ही जान माल का बहुत ही नुकसान होता है और जितना और है न हमारी कृ कृषि में जो भी पैदावार होती है वह सारा का सारा नुकसान हो जाता है बाढ़ के चलते हम बहुत तरह के जो विकास बहु बाढ़ के चलते हमें भारी जान माल का नुकसान करना पड़ता है हमें घर छोड़कर हमें घर छोड़कर एक जगह से दूस दूसरी जगह जाना पड़ता है बाढ़ के चलते हम कहीं जा नहीं सकते हैं बाढ़ के चलते हम एक जगह दूसरी जगह नुकसान हो जाता है गाय को गाय के चारा के लिए गाय के लिए बहु मतलब बहुत परेशानी उठानी पड़ती है अपनी जान बचाकर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है जहाँ और जब बाढ़ का पानी जब सूखता है तो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं जिससे कि हमारे जान व जान माल को बहुत ही हानि होती है बाढ़ के चलते तरह तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वह बीमारियाँ बहुत दिन तक हमारे घरों में हमारे गाँव में फैलती है जिससे कि है न हम हमपर और है न हमारी फ़सल पर हमारे गाय माल जान माल पर भी बहुत ही नुकसान करती है जैसे सूखा सूखा जो सूखा भी होता है तो हम तरह तरह की फ़सल लगाते हैं तो उसमें समय पर पानी नहीं होता है समय पर सिंचाई नहीं होती है समय पर खाद बीज नहीं डालते हैं तो हमारी फ़सल और है न जब मौसम यह जब मसम जब मौसा जब बारिश जब बारिश ही नहीं होगी तो हमारे देश में हमारे गाँव में सुखाड़ ही होगा सुखाड़ के चलते हमारी फ़सल भी बहुत प्रभावित होती हैं हम जितना फ़सल में रुपया हम लगाने में रुपया बर्बाद करते हैं उतना हमें इन्कम नहीं होता है और सुखाड़ के चलते है न और सुखा अगर एक जगह सुखाड़ होती है तो है न मार्केट सबमें भी है न फ़सल का रेट बहुत बढ़ जाता है हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है जब किसान आमदनी ही नहीं का आमदनी ही नहीं होगा तो वह कम रेट में क्या बेचेगा उसको फ़ायदा ही नहीं होता है सुखाड़ से भी है न हमारे किसान को ह बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं जैसे कड़ी सर्दी कड़ी सर्दी वह यदि होती है तो कड़ी सर्दी भी हमारी फ़सल को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है कड़ी कड़ी सर्दी होती है तो हमारी फ़सल भी बहुत प्रभावित होती है जो अ जो अन्न जितना उत्पादन दे सकता है कड़ी सर्दी के कारण उत्पादन नहीं हो पाता है जगह जगह पाले मार मार दिए जाते हैं कीड़े लग जाते हैं तो जिसके कारण फ़सल का भी बहुत प्रभावित होता है जैसे जो चक्रवात चक्रवात भी है न जैसे दूर देशों में है न चक्रवात जो है ज़्यादातर है न समुद्री इलाके में चक्रवात होता है अगर उस जगह चक्रवात होता है तो उस जगह तो उस जगह तो फिर सारी इलाके में चक्रवात आता है तो वहाँ वह जगह प्रभावित होता ही साथ साथ उसका आव भाव प्रभाव जो है हमारे गाँव से गाँव और शहरी क्षेत्रों में भी प्रभावित होता है वहाँ जब पानी होता है वहाँ जब आँधी तूफ़ान आता है तो उसका असर हमारे देश में हमारे इलाकों पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे ओलावृष्टि ओलावृष्टि गिरती है तो वह तो फ़सल को पूरा ही बर्बाद कर देती है खेतों में खड़ी खड़ी फ़सल होती है जैसे गेहूँ फ़सल होती है तो उसमें ओला गिरने पर वह पूरी झुक जाती हैं पूरी धरती में गि गिर जाती हैं वह और और वह है न फ़सल भी काफी तबाह हो जाता है जिससे कि हमारे फ ओला गिरने से है न हमा अथी हमारे जान माल का भी बहुत ही नुकसान होता है और और यह सारे जो ए यह सारे मानसून हवाएँ सब जो होती हैं तो हमारे देश को बहुत ही क्षतिग्रस्त करती हैं इसके लिए सरकार भी बहुत तरह तरह से कदम उठाए हैं जैसे बाढ़ को बाढ़ को लोगों को बचाने के लिए जगह जगह कैम्प लगाए जाते हैं भोजन की व्यवस्था की जाती है अनाज की व्यवस्था की जाती है और उन्हें जगह जगह सूखी जगह पर ले जाया जाए सुखाड़ से बचने के लिए अगर फ़सल है न किसानों को नहीं मिल रही है आदमी को आमदनी नहीं मिल रही है तो उसकी आमदनी की पैदावार भी बढ़ाई जाती है इसके लिए किसानों को तरह तरह के जीविकोपार्जन के उपाय बताए जाते हैं कई सर्दी से यदि जैसे किसी की फ़सल नष्ट हो गई है तो उसके लिए बीमा का भी बीमा भी कराया जाता है अगर किसी की फ़सल में बीमा हो गया है बीमा जिसका कराया हुआ है जो उसकी फ़सल का नुकसान भी हो गया है तो सरकार उसका पूरा मुनाफ़ा देती है ओलावृष्टि से भी जिसकी फ़सल का नुकसान हो गया था सरकार उससे निपटने के लिए उसके बीमा की सुविधा कराई गई है ताकि उ उसको जो भी है जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरकाई भरपाई सरकार खुद देती है धन्यवाद